पछिला साल हमर बाबा बीमार पड़ि गेल रहै तऽ ओहिके कारण हमरा अर कऽ बहुत दिक्कत भेल रहऽ ओकरा हॉस्पिटलमे भर्ती करेलियै ओकर बाद पैसा लागल तऽ ओसभ हमरा अरके दिक्कत भेल पूरा परिवार टेंशनमे रहय बाबाके जान बचि गेलय लेकिन बहुत सीरियस हालत भए गेलै रहऽ हमरासभकेँ बहुत दिक्कत होयत रहै हमसभ पटना मऽ पढ़ैत रहियै तऽ पैसो नहि पापा भेज पाबैत रहै नहि जे पैसा रहय से इलाज मऽ खर्चा भए गेलै रहऽ बाबाके बाबा पन्द्रह दिन सहरसामे भर्ती भेल रहऽ तऽ ओहिके कारण दिक्कत भेलय लेकिन बाबाके जान बचि गेलै